जी जॾहिं माण्हू पहरीं बार चित्र ठाहिण जी कोशिश कंदा आहिनि त सभिनी खां पहरीं आउटलाइन ठाहिणी पवंदी आहे आउटलाइन अगरि सुठी ठही त चित्र पाणेई सुठो ठहंदो आहे बसि माण्हू इहो ई ग़लिती कंदा आहिनि आउटलाइन पंहिंजी ठाहींदा ई कोन्हनि या जीअं तीअं ठाहे रखंदा ऐं सोचंदा हुन में रंग भरियऊं त पेंटिंग ॾाढी सुठी ठही वेंदी अहिड़ी ॻाल्हि कोने सभिनी खां पहिरीं माण्हू आउटलाइन ते माण्हू ध्यानु ॾे के कि कीअं ठहीं आहे भले हुनखे ॾह दफ़ा मिटाइणी पिए काई ॻाल्हि कोने उन खे पूरी कोशिश जेसीं ताईं क्लियर न थी वञे ओस ताईं हुन में रंग न भरण खपेनि पेंटिंग बिल्कुलु न ठाहिण खपे घणनि ई माण्हुनि खे मां इहा ॻाल्हि समुझाईंदी आहियां पर घणेई माण्हू समुझी कोन था सघनि उहे जल्दबाजी कंदा आहिनि मां उन्हनि खे चवंदी आयानि कि तव्हां हेॾो जल्दी में न कयो ही स ही थोरो बारीकि वारो कमु आहे हिकु ॿीं लाइन अगरि ग़लति थी वेई ग़लतियूं थी वेयूं त पेंटिंग सही कोन ठही पाईंदी पर अॻिलनि खे थोरो जेके इलाही जल्दी में हूंदा आहिनि हू वीचारा कोन करे सघंदा आहिनि त मूंखे इहा ख़बर आहे छो कि मां बचपन खां कंदड़ आहियां त हिन में टाइम लॻंदो आहे जेतिरो तव्हां हिन में वधीक टाइम ॾींदा ओतिरी हूअं तव्हांजी सुठी पेंटिंग ठहंदी हिन में काई बि पर माण्हुनि खे बसि उहो ई आहे कि समुझाइण ॾाढी वॾी ॻाल्हि आहे ऐं भई कोशिश त हर माण्हू कंदा आहिनि सभिनी में पंहिंजूं तंहिंजूं कमियूं आहिनि कंहिं खे जल्दबाजी आहे कंहिं खे भाई उहो टाइम कोने कंहिं खे देर थी थी कुझु घणेई ॻाल्हियूं आहिनि पर इहो ई आहे अगरि तव्हांखे सुठी पेंटिंग खपे त भई मां त इहो ई चवंदमि कि हमेशह तव्हां आउटलाइन ते सभिनी खां पहिरीं ध्यानु ॾियो जीअं त उहा सही थी वेंदी त समुझो तव्हांजी पेंटिंग सोने ते सुहाॻो आहे हुन खां पोइ मतलबु जल्दी ठही कोन सघंदी